मनुष्य कही भी कही भी रहए छै तऽ अपन जमीनसँ जुड़ल रहए छै अपन याद आबैत रहए छै कि अपन जमीन अपन भाषा केहन छै अपन गांँव केहन छै अपन अपन अथिके बारेमे सोचय रहए छै कही भी जाए छै तऽ अपन भाषाके यूज करए छै अपन मिट्टीके भाषाके यूज करए छै मिट्टीके सोचए हइ अपन गांँव कहाँ छै अपन भाषा अपन मैथिली यूज करए हइ कही ओ याद आबए हइ अपन ओ गांँवके गांँवमे रहए छलिऐ तऽ केना बोलए छलिऐ बाजए छलिऐ एक दूसरासँ कही भी रहए छै तऽ अपन मिट्टीसँ जुड़ल रहए छै किछु भी कही भी रहए छै तऽ अपन गांँवके बारेमे पूछए रहए छै किछु भी होइ छै तऽ अपन गांँव आबए रहए हइ कही बाहर भी रहे छै तऽ गांँवके आबएमे हमेशा रहए छै कि लालसा रहए छै कि गांँव जाउ गांँवके देखु मिट्टीसँ जुड़ल रहए छै किछु गांँवमे हो रहल छै तऽ केना कि हो रहल छै अपन गांँव केहन छै अखन कहांँ चलि रहल छै आरो कोनो पर्व होइ छै जेना कि छठ उठ होइ छै तऽ आबए छै मिट्टी से जुड़ल रहए छै

अपन भाषा अपन जमीनसँ हमेशा जुड़ल रहए छै अपन लोग बाहरमे मिलि जाए छै तऽ मिलत उलत रहय छै बाजत रहए छै एक दूसराके अपन गांँवके बारेमे बात करत रहए छै